हा योग करण सां मां पंहिंजे अंदरु घणेई ई बदिलाउ ॾिठा आहिनि जीअं त मां जॾहिं योगा आसन कंदी आहियां तॾहिं मुंहिंजे पेरनि में सूर थींदो हुओ त उहो सूरु लही वियो आहे अगरि पाण पेरनि खे गोल गोल घुमायूं ऐं ईअं ॾह दफ़ा या वीह दफ़ा कयूं त पंहिंजे पेरनि मां सूरु लही वेंदो आहे ऐं जॾहिं पाण खे मथे में सूरु हुजे त पाण पंहिंजे आंगुड़ियुनि सां पंहिंजे मथे ते पॉइंट ॾींदा आहियूं त पंहिंजे मथे मां सूरु लही वेंदो आहे योग करणु हिकु ॾाढो ई सुठो आहे योग करण सां शरीरु तंदुरस्त रहे थो शरीर में कोई बि बीमारी नथी रहे बीमारी अचे ई नथी त इन लाइ योग रोज़ु करणु घुरिजे योग असांजे जेके गुरू आहिनि उन्हनि असांखे सेखारियो अथनि योग ॾाढो ई ॾाढो ई सुठो आहे योग करण सां तंदुरस्ती रहे थी योग करण सां पाण सही टाइम ते उथी सघूं था ऐं सही टाइम ते पाण खे सभु कुझु थी सघे थो